हाँ ड्राॅइंग बनाते समय मुझे काफ़ी चुनौती मिलीं जैसे कि किसी ने मुझे बोल दिया कि तुम्हें ये ड्राॅइंग इस लड़के की ड्राॅइंग बनानी है अभी हू बहू तो मुझे काफ़ी टाइम लगता था और मैं उस ड्राॅइंग को नहीं बनाना पाता था जैसे मैंने धीरे धीरे टीचर लगाया उससे सीखने लगा ड्राॅइंग तो ड्राॅइंग मेरी काफ़ी अच्छी हो गई और मैं घर पे भी चार पाँच घंटा प्रैक्टिस करता था इससे मुझे काफ़ी मजा आने लगा ड्राॅइंग एक अच्छी बात है सीखना क्योंकि किसी भी चीज को बना सकते हैं हम और उसमे मुझे काफ़ी मजा आता है ड्राॅइंग में और पहले शुरुआत में मैंने ड्राॅइंग सीखने के लिए काफी चुनौतियाँ सामना करना पड़ा क्योंकि कोई लोग ताने मार देते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं काफ़ी निराश होता था फिर भी मैंने उस निराशाओं को छोड़ कर आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और मैं अब अच्छी तरह से ड्राॅइंग बना सकता हूँ